جی جی سر سقلین جی سے بات ہو رہی ہے بولیے کیا ہوا ہے سر اچھا اچھا اچھا ہم کل پٹنہ جا رہے ہیں ٹھیک تو ہم واپس آتے ہیں تو پیمنٹ کر دیتے ہیں کیش بیک میں ہی کیش بیک میں ہی ہم کر دیں گے کیونکہ میرا میرے پاس کیش بیک میں ہی رہتا ہے پیسے ہم کر دیں گے پیسے اچھا اچھا اچھا سر کر دیں گے نا سر کیش بیک میں کر دیں گے مطلب کل تو ہم پٹنہ جا رہے ہیں ادھر سے آئیں گے تو پرسوں تک میں کر دیں گے سر ابھی میرے پاس آن لائن پیسے نہیں ہیں نا فون پے پے ٹی ایم گوگل پے ہے ہی نہیں پیسے ورنہ آپ کو اتنا بولنے ہی نہیں دیتے ہم کر دیتے خود میرے پاس کیش بیک میں اب آئیں گے تبھی تو آپ کے پاس ہم دینے کے لیے پیسے آئیں گے سر آپ کیا سر آپ اتنا بول رہے ہیں ہم جو ہے نا بول رہے ہیں نا کل مطلب پٹنہ جا رہے ہیں چل مطلب کل جا رہے ہیں پھر جو ہے پرسوں آئیں گے تو ہم کیش آپ کو ہیںڈ ٹو ہینڈ پیسے دے دیں گے اگر آن لائن دیتا تو آپ کو ہم اتنا کہنے ہی نا دیتے کوئی کسی بھی چیز سے ہم بھیج دیتے فون پے پے ٹی ایم گوگل کسی بھی چیز سے ہم آپ کو بھیج سکتے تھے اب کیش میں ہے تو ہم آئیں گے تبھی تو آپ کو ہم ہینڈ ٹو ہینڈ پیسے دے سکتے ہیں بتائیے سر جی جی پرسوں تو پکا ہو جائے گا ہم آپ کے مطلب ہاں مطلب آپ کے گھر پہ ہم آ کے دے دیں گے جہاں بھی آپ بلائیں گے تو ہم وہاں آ کے آپ کو پیمنٹ کر دیں گے کیش ہی کریں گے سر کیوںکہ آن لائن ہمارے پاس ہے نہیں

نہیں نہیں سر کال وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا ہم آپ کے کہاں پہ دینا ہے پیسے جی بالکل بتا دیجیے گا ہم آ کے کیش پیسے دے دیں گے آپ کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک